अ फंबाय अ बाजाराव ना लाबदोना इनिफ्राय ओरैनो मा मा दं मा ना दङ

जोबसिगोन नामा नाफोरा माने आलासि फैदो नालाय जोंहा इसे नाखौ बुरजायैनो नांगौ जादो माने अ कमल कमल दं होन्दों नामा अ ओरैनो कमला तिनि सारि केजिसो जागोन ना जाया बिदि अ अ इनिफ्राय माबा दं नामा मागुर मागुर ना अ बेसेबां किल' अ ओमफ्राय कमला

जायखिया मागुरखो दुइ किल'सो लाबोगोन इनिफ्राय ओ माबाखौ कमलखौ तिन किल' बिनिफ्राय ना फिसाफोर दं नामा ना मावा अ दा दा बेसेसो गोबाव थागोन बायदि ओरैनो अ इनिफ्राय आं इसे थांनायाव लेटबो जानो हागौ आरो ना इसे दसे थाथ'ब्लानो जाबाय ना ओमफ्राय इखिनिखौ लाखिखाना दोन आं खोन्था खाबाय मागुरा दुइ केजि इनिफ्राय ओ कमलखो तिन केजिसो लाखिनानै ओमफ्राय ना मावा दुइ केजि इखिनिखो लाखिनो ओ इखिनिखो लाखिना दोनब्लानो जाबाय ना दे जागोन दे होमब्ला थांबायदों